ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے ذریعہ اردو زبان کو فائدہ مل رہا ہے آج ہم لوگ انٹرنیٹ کے ذریعہ دنیا کی تمام میگزین انٹرنیٹ کے ذریعہ ذریعہ پڑھ سکتے ہیں بھلے ہی وہ کسی دورسرے ملک کی اردو میگزین بک کیوں نہ ہو انٹرنیٹ پر اردو کے تمام بلاگ آرٹیکلس ہم پڑھ سکتے ہیں آج ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹفام پر اردو میں آرٹیکلس پبلشٹ کر سکتے ہیں